ہلو میں نے ایک کائن جنس اسپنریو کا جوڑا خریدا ہے تو اس میں بہت خرابی ہے جنس خراب ہے ہاں تو آپ واپس کر دیں گے میں نے آن لائن بھی دیکھا تو واپس کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے لوگ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دو جنس صحیح نہیں ہے جنس خراب ہے جنس اچھی کوالٹی کا نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں کیا نہیں نہیں آن لائن پہ تو کوئی آپشن ہی نہیں آ رہا ہے واپس ریٹن کرنے کا تو ہم کیا کریں گے اس میں اچھا تو جنس کو آپ واپس کر دیجیے ٹھیک ہے اور جنس جنس جو ہے اچھی کوالٹی کا نہیں ہے جنس بہت اچھا نہیں ہے جنس آدمی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنس خراب ہو جائے گا پھٹ جائے گا ترنت سلائی ٹوٹ جائے گا اور جنس جنس صحیح نہیں ہے جنس جنس کو آپ واپس کر دیں تو اچھا رہے گا کیا آپ جنس کو واپس کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا تو آپ جنس کو واپس کر دیں آپ کے لیے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے جنس کو واپس کر دیجیے گا ٹھیک